हैलो अंजी अंजी बोल्लो बस बस तुस सनाओ बोल्लो केह् कसर रेही तुंदे बास्तै अच्छा अच्छा पैह्ली बारी आये जम्मू घुम्मन ते इत्थें ते बड़ियां जगह न घुम्मनै बास्तै तुस इत्थें बाह्वे चली जाओ बाह्वे आं बागै बाहु चली जाओ बाह्वे ते बड़ी अच्छी अच्छी जगह ऐ जियां की बाह्वे मंदर ऐ इक्क बाग पार्क ऐ इक्क घुम्मन बास्तै नेईं तां तुस मानसर चली जाओ मानसर बी बड़ी शैल सैल जगहां न घुम्मनै आह्लियां ते अगर मानसर निं ते साढ़े इक्क इद्धर बड़ा मशहूर डैम ऐ बसोहली डैम ओह् बड़ा मशहूर ऐ तुस उत्थें चली जाओ तुसें ई पता गै साढ़ा शैह्र ऐ जेह्का जम्मू शैह्र ओह् मंदरां दा शैह्र ऐ इत्थें बहोत मंदर न सुकराला माता बड़ियां माता तुस घुम्मन चली जाओ बसोहली डैम चली जाओ बड़ी शैल जगहां न अखनूर बी अखनूर बी बड़ी शैल जगहा उत्थें चली जाओ घुम्मनै बास्तै ठीक ऐ ठीक ऐ घुम्मी लैयो सारी जगहा इंया निं घुम्मेओ